वण टिण जेके थींदा आहिनि जेके असांजे सिहत ते तमामु असरु कंदा आहिनि उन्हनि जी सावक जे लाइ असांखे मन खे ॾाढी ख़ुशि रखंदी आहे जॾहिं सांवण जी हरियाली हूंदी आहे त असांजे मन खे ईअं पंख लॻल हूंदा आहिनि ॼणु को मोर आहियूं पोइ उन वांगुरु असां नचणु वेंदा आहियूं पर असांखे वण टिण जी स्वास्थय जो बि ध्यानु रखिणो पवंदो आहे और इन करे मूंखे समय समय ते माल्ही खां बि सलाह वठिणी पवंदियूं आहिनि कॾहिं मुंहिंजी साहेड़ियूं खां बि वठंदी आहियां कॾहिं इंटरनेट खां वठंदी आहियां की हुननि खे कीअं मां दवा ॾियां कीअं मां उन्हनि जेके खाद ॾियां कीअं मां हुन जी कटाई कयां कॾहिं मां उन्हनि जी मिटी बदिलियां कॾहिं मूंखे उन्हनि खे छाया में रखिणो आहे जीअं ॿार जी तव्हां देखभाल कंदा आहियो तीअं ई असांखे वणनि जी बि देखभाल करिणी पवंदी आहे समय समय ते उन्हनि जो ध्यानु रखिणो पवंदो आहे इन करे चई हाणे जी सिहत सही हूंदी त असांजी बि सिहत सही हूंदी वणनि खे हर टाइम ध्यानु रखिणो पवंदो आहे वधीक उस बि न खपे वधीक पाणी न खपे उन्हनि सभिनी शयुनि जो बि ध्यानु रखिणो पवंदो आहे